इसकुलमे पाठ्यतर गतिविधि तऽ समय समयपर होइत अछि जेनाकि वार्षिक उत्सव छब्बीस जनवरी पन्द्रह अगस्त या गणतन्त्र गान्धीजयन्ती अथी शिक्षक दिवसके अवसर पर कार्यक्रम होइया ओहिमे जे विद्यार्थी आगाँ बढ़ैए ओकरा पुरस्कारो देल जाइत छै जहिसँ विद्यार्थीमे जोश बढ़ै छै विद्यार्थी आपसमे प्रतियो गाँव घरमे सेहो खेलऽ चाहैए अहि खेलोमे कमसँ कम आगाँ बढ़ए एहिके अलावा भाषणके सेहो प्रे अभ्यास करैए आब गान्धीजयन्तीके अवसर पर महात्मा गाँधीपर पाँच दश लाइन बजैए जेकि गणतन्त्रदिवसके अवसर पर सेहो भाषण देइए एहिना आ एकर अलावा साइकिल रेस या दौड़ एहियोमे भाग लए एहिसँ हम बहुत खुश छी बच्चासभमे विकास भेलैए से तऽ एहि इसकुलमे एकरअलावा बच्चासभ फूल फूलपत्ति बनाएब चिड़िया या विभिन्न तरहकेँ डाइग्राम सेहो बनबैए